आमचे पारंपारीक न्हेसणे कपडे भांगर हे म्हटल्यार खूब इम्पोर्टंट आसा आमच्या गोंयान तरेवार ड्रेसप करपाक मेळटा जशे की आमचे ट्रेडिशनल ड्रेस कुणबी साडयो लुंगी लुंगी चल्या खातीर लुंगी मागीर कुर्ता पजाम कुर्ता पजाम अशे आमच्या चल्यां खातीर ड्रेसी आसा तशेंच पेंट्स एन्ड शर्ट्स टिशर्ट एन्ड शर्ट्स अशे खूब तरेचे कपडे आमी परिदान करूं शकता आमच्या गोंयान आनी बायलां खातीर कुणबी साडयो म्हणून आसता आमच्यो नॉर्मल नॅस्पाच्यो साडयो आसतात प्लस ड्रेस आसतात शर्ट्स आसतात स्कर्ट ब्लाउज आसतात चुडिदार आसतात कुर्ता पेंट्स आसतात दोती पेंट्स आसतात अशे खूब तरेचे कपड्यांची वरायटीज आमी आमच्या गोंयान घालूंक शकता आनी भांगर भांगर म्हटल्यार जी बायल आतां लग्न जाल्ली बायल आसता ती सुंदर साडी न्हेसून हाताक काकणां कपळाक कुंकू पांयाक पायजाणां घालून आमचे सांस्कृतीक अशे ड्रेस घालूंक शकता आनी आमच्या गोंयान सगले बायलो अशे ड्रेसप करतात आनी चले म्हटल्यार नॉर्मली पँट एन शर्ट टी शर्ट एन पॅन्ट हे घालतात आनी आमी जर आमच्या देवळान बी वतात जाल्यार चले आमचे हें घालतात पुडवेन हेसतात पुडवे न्हेसून हांगा एक शॉल उडयतात चले आनी बायलो कापड न्हेसून हाताक काकणां गळ्यान भांगर माळ मंगळसूत्र कपळाक कुंकू पांयाक पायजणां बोटांक वेडे अशे सगळे सारके सोजून नोटून आमी आमच्या देवळांक वतात आनी भांगर हे आमच्या गोंयान खूब इम्पोर्टंट आसा गरीब जावूं श्रीमंत जावूं भांगराचे शृंगार करुनूच बायलो सण साजरे करतात दिवाळीक आमी भांगर घालतात चवथीक आमी भांगर घालतात गणपती येता म्हणून आमी भांगर घालून गणपतीचे स्वागत करतात मागीर गोंयान आमच्या हळदी कुकूम म्हणून साजरो करतात हळदी कुकमाक बायलो सामके व्हंकले भशेन भायर सरतात जशी व्हंकल आसता तशी बायलो बऱ्यो साडयो न्हिसून बरे भांगर घालून आपलो हळदी कुकूम साजरो करता आमच्या लग्नाक तर तुमी व्हंकलेक पयलाच आसत व्हंकल ही सुंदर सिल्काची साडी न्हेसून तरेवार भांगर घालून काकणां पांटल्यो तोडे हाताक तशेंच गळ्यान मंगळसूत्र माळ मोत्यां हार पवळ्या हार घालून गळ्यान सजयतात तशेंत मात्याक भांगतिळो कपाळाक कुंकू अशे तरेन आमी आमचे गोंयचे गोंयचें सामुदायीक सांस्कृतीक परंपरा चालू दवरतात आमचे गोंयचे न्हेसने हे दुसऱ्या स्टेटी दुसऱ्या स्टेटी परस खूब खूब बरें आसा